खाॼनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई गिहर लोलो चोथो माएं जी मिठाई नारेल जी मिठाई रसगुलो माजून सतपुड़ो पटाटनि जो हलिवो जिलेबी गिहर मिठो लोलो साटा कराची हलिवो